जय झूलेलाल मां दिव्या हा असांजे आसे पासे में भॼन मंडलियूं आहिनि असां भॼन ॻाईंदा आहिनि सभु मिली करे उन में वाॼो तबलो ऐं मंजीरा खंजरी सभिनीनि जो अ उपयोगु थींदो बि आहे ऐं असां सभु मिली करे भॼन ॻाईंदा आहियूं ऐं मां बि मंडलीअ जो हिकिड़ो हिसो आहियां इन करे मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे भॼन ॻाइण में पर असांखां वधीक ॿुधण वारनि खे वधीक मज़ो ईंदो आहे उहा पंहिंजी फरमाइश रखंदा आहिनि के हीअ न ई ॿुधायो हीउ न ई ॿुधायो असां ॿुधाईंदा बि आहियूं हुननि खे ॾाढे मज़े वारो भॼन बि ॿुधाईंदा आहियूं केॾी केॾीमहिल विच विच में चईंदा आहिनि न जीअं चुटकुलनि टाइप अहिड़ो बि कुझु ॿुधाईंदा आहिनि अम मां न ॻाए सघंदी आहियां चुटकुला ठीकु आहे पर मां भॼनु सुठा ॻाईंदी आहियां ऐं ॿियां बि सभु जेके बि असांजी मंडली आहे उन में ॾाढा सुठा अम ॻाए कलाकार बि आहिनि ऐं धुइल बि ॾाढो सुठो वॼाईंदा आहिनि असांजे जेके सिंधी धुइल आहे ऐं ॾिठो वञे त उहो ॾाढो चवंदा आहिनि न की मिठणो धुइल वॼंदो आहे सिंधी खाली लाॾनि ते ई न भॼननि ते बि जय झूलेलाल